जारिमिनारि जारिमिनारि होनोब्ला जों जोंनिनो क'क्राझारनि बावखुंग्रि हाजोखौ बुंजायो जेरै बैसागु फैयोब्ला जों बयबो गासिबो बैसागु बोथोर बैसागु समाव बयबो हाजो गाखोनो थाङो रंजा बाजायै रंजा बाजायै गाखोहैयो जों बयबो आरो बेयाव बायदिसिना काल्चार बायदिसिना मोसानाय जायो रंजायो रंजानाय बाजानाय बिराद इन्टारेस्ट जायो आरो हाजोआबो बिराद गोजौ गाखोनोबो मोजां इन्टारेस्ट ज' ज' बयबो रंजा बाजा खाम सिफुं ज'था लानानै बेबायदि आरो